हलो क्या मेरी बात रोहित कैब सर्विस से बात हो रही है जी हाँ सर मैं नवीन बात कर रहा हूँ पलास परिसर से मेरा घर जो है वो पलास परिसर में शंकर मंदिर के पास है ऐक्चुअली मुझे मढ़ई जाना था घूमने के लिए वो जोकि यहाँ से सत्रह किलोमीटर दूर है अच्छा तो मुझे ना पन्द्रह तारीख को यहाँ से मढ़ई जाना है तो क्या आप आप यहाँ पर मुझे टाइम डेट पन्द्रह तारीख को यहाँ पे कर सकते हैं क्या जी सर अच्छा उसका चार्ज़ क्या रहेगा जी ओके वो सर टाइम टाइम बता दे रहा हूँ मैं आपको कि टाइम है वो आपको यहाँ नौ बजे से हमको पिक करना है जी सर नौ बजे से पिक करना है फिर वहाँ से जो रिटर्न आएँगे उसमें हमको टाइम लगेगा पाँच बजे से हमको रिटर्न आना है सोहागपुर के लिए जी ओके रात यदि रुकना हुआ तो क्या आप रात भी रुक सकते हैं यदि हमको टाइम और लगा या तो जी जी ओके ओके ये उसका चार्ज़ कुछ लेंगे क्या आप अलग से रुकने का जी सर ओके जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज़ होगा हम उसको पे कर देंगे आपको आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे आपको कैश देंगे या फोनपे से आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करें हम आपको जी जी हम इसका आधा भुगतान आपको पिक करते टाइम देंगे और आधा भुगतान जब आप हमको लौटते रिटर्न लेके आओगे तब हम आपको आधा भुगतान कर देंगे ओके